पुराने और नए मीडिया में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया हैं आधुनिकता के साथ मीडिया में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल गई हैंं मीडिया के अब बहुत ज़्यादा रूप आ गए हैं पहले के समय में रेडियो सिर्फ रेडियो के द्वारा न्यूज़ सुना जाता था वह न्यूज़ पेपर के द्वारा न्यूज़ पढ़ा जाता था किंतु अब बहुत से नए मीडिया के रूप आ चुके हैंं पहले के समय में टेलीविजन में भी जो न्यूज़ देखा जाता था वह ब्लैक इन व्हाइट होता था किंतु अब टेलीविज़न में भी कलरफुल ढंग से न्यूज़ दिखाई जाती हैं व उसमें वी एफ एक्स इफेक्ट डालकर न्यूज़ को और ज़्यादा मनोरंजक बनाया जाता है अब सोसल मीडिया के द्वारा भी लोगों को न्यूज़ मिलने लगी है बहुत से न्यूज़ चैनल सोसल मीडिया के द्वारा भी लोगों तक न्यूज़ पहुँचा रहे हैं पहले के समय में कहीं हुई घटना बहुत दिनों बाद लोगों को पता चलती थी किन्तु अभी आधुनिकता के कारण और मीडिया का इतना ज़्यादा विस्तार होने के कारण लोगों को किसी देश विश्व की किसी और कोने में हुई खबर तुरंत कुछ चंद मिनटों में मिल जाती है